बैँकिन्गके सम्बन्धमे हमरासभ पुराना आदमी छिए तऽ अभी नया समयमे बैँकसे जमा निकासी बहुत कम होइ छै आब मोबाइलके ही माध्यमसे

आओर इत्यादि बहुत किछु भऽ रहल छै तऽ अभी वर्तमान समयमे अभीके युवकसभ या जे पढ़ल लिखल छै जादा ओसभके चलबैमे आसान छै लेकिन पुराना लोक जे छै जे कम पढ़ल लिखल लोकसभ छै ओकरा थोड़ा परेशानी होइ छै ओकरा बैँकके ही माध्यमसे जमा निकासी करैमे आसान छै अभी वर्तमान समयमे जे जमा निक निकासी करै छै मोबाइलके ही माध्यमसे लोक पेमेन्ट कऽ दै छै हमरा सभकेँ ओ अभी नहि भऽ रहल छै तेँ हमरासभ बैँकसे ही कारोबार करै छिए एहि वास्ते अभी नया जुगमे नया आदमी सभकेँ पढ़ल लिखल आदमी सभके लिए आसान काम छै लेकिन पुराना लोक के भ्रम भै जाइ छै जे हमर जमा निकासी सही से हेतै कि नहि हेतै एहि वास्ते बैँकके ही सहयोग लिअऽ पड़ै छै बैँक ही हमरा सभके लिए सही साबित होइ छै बैँक